میری اب تک کی سوئمنگ کے لیے سب سے مشکل ورزش فلاٹر ککس ہیں فلاٹر ککس ورزش ایک مخصوص مشق ہے جوکہ پانی میں تیرتے وقت کامیابی حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے اس مشق میں آپ کو پیٹ کے بل لیٹ کر رہنا ہوتا ہے اور پھر آپ کو اپنے پاؤں کو پیٹ کے ساتھ اوپر اور نیچے حرکت دینی ہوتی ہے جیسے کہ پانی میں تیرتے وقت کی جاتی ہے اس حرکت کو کئی بار مشق کرنے سے آپ کے پٹھوں رانوں اور جلدی حصوں کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے جوکہ پانی میں تیرنے کے وقت کام آتی ہے یہ مشق آپ کے فٹنیس کو بڑھانے میں بھی مدد کرتی ہے میں کم سے کم پندرہ منٹ تک پانی میں تیر سکتا ہوں